यस सर

जी हाँ सर मैं आपको फ्लैट दिलवा सकता हूँ सर आपको किसी एरिया पे फ्लैट चाहिए था सर मेरे पास लोकेशन है मिनाल मॉल है साकेत नगर इंद्रपुरी है बाग मुगलिया है और बैरागढ़ है सर इसमें आपको फ्लैट कितने बाई कितना करीब चाहिए तो सर आपको ये मिनाल और इंद्रपुरी में सर मिनाल में तो आपको पचास तक पहुँच जाएगा पचास लाख तक का और इंद्रपुरी में उसकी मिल जाएगा तीस से पैंतीस लाख तक हो जाएगा सर इंद्रपुरी में सर साकेत नगर तो अभी तो कम रेट चल रहा है सर वहाँ पे जैसे आपकी डिमांड है तीस बाय तीस की तो वहाँ पर आपको बीस से पच्चीस लाख तक मिल जाएगा

सर अभी हम मिनाल मॉल पर अभी प्लाट काट रहे हैं अभी कॉलोनी बनना चालू हुआ है तो सर मैं बताना तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ वहाँ पे आप आप जैसे मकान बनाओगे तो वहाँ पे नाली हमारी तरफ से रहेगी बिजली रहेगी पानी रहेगा नल वगैरह रहेंगे वो सब हम प्रोवाइड कराएँगे सर आपको नहीं नहीं सर आपको लोकेशन बहुत अच्छी जगह पे मिलेगी सर और जो हम लोग कॉलोनी काट रहे हैं सर वो आपको बहुत अच्छी है

आप सर हम आपको जैसे आपको मिनाल मॉल में चाहिए तो आपको सर वहाँ पाँच लाख के पैसे जमा करना पड़ेगा उसके बाद हम सुरेश को फाइनेंस करा सकते हैं सर सर आ जाइए आप मैं तो कल फ्री हूँ अब

ठीक है सर आप अपन लोग बैठ कर बात कर लेंगे रेट वेट का थोड़ा बहुत कम पीछे और कर लेंगे हम लोग

ओके